मैंने एक कुर्ता लिया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो दिखने में तो बहुत सुंदर था पर बट उसका कपड़ा था वह बहुत ही चीप क्वालिटी का था इसलिए मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे फ़ोटो में दिखाया गया था वैसा ही वह सेम कॉपी है बट बस उसकी सिलाई वगैरह जो भी था वह बहुत ही ज़्यादा चीप था